जय झुलेलाल जय झुलेलाल बुधायो हा मां मोहन स्टॉर मां ती ॻाल्हाया

हा बिल्कुल छा खपेव हिक मिन्ट हिक मिन्ट मां लिखा पहिरियो हा अधु किलो परिमल चावर हिक किलो खंड अधु किलो चायपती हिक लिटर तेल तेल कहिड़ो हुजेव हा हा सफ़ॉला हिक किलो सफ़ॉला हा

पेक जेको ईंदो आ छूटिक में न खपेव न पेक खपेव न

किलो मुंग हा शाम ताईं न त सुभाणे मंझनि ताईं या सुबुहु ताईं भियो हिक मिन्ट भियो हिनजी ॾिसां घणो थियो आ ऐं हिनजो बिलि थियो थव हज़ार जे अंदिर थव हज़ा हज़ार बारा सौ जे अंदिर थव तां ॿीं हज़ारे जी शय वठंदव तांखे मां घरु वेठे पहोंचायदमि हा सही ॻाल्हि आहे न रोज जी घिराकी सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी बि पर मुखे नथो थे छो जो जेको अचेतो हुनखे मुखे पंजा रुपिया सौ रुपिया एक्सट्रा तां ॾियणा तां पवनि प्लस जेकी हुनखे गाॾी बाॾी ॾियणीती पए पई हिनकरे तां ॿीं हज़ारे ताईं वठंदव त तव्हांखे मां घरु वेठे फ्री डिलीवरी डींदीमांव मां सही सही ॻाल्हि आहे न पर हाणे थोड़ा रुल्स रेग्युलेशन थोड़ा चेन्ज थीं विया अहिनि हिनकरे ॿियो बि कुछ बि आहे हिक ॻाल्हि बुधो तां जिअं चयोता न मूं वटि हाणि साबुण आया थव बाय फॉर गेट वन फ्री आया थव चइनि ते हिक साबुण फ्री थव तां जेका वठंदा वापिरंदा हुवेही थव मां हिनकरे यादि पई ॻाल्हि हा सुठा स्टॉक अचेतो अऊं खतम तो थीं वञे

हा हा सुठा जाम जाम सुठा साबुण अहिनि त हुवे बि मोकलियाव हा हा हुवे हा हा कॉलगेट पेस्ट ठीक ठीक त छा मां तां पंहिंजो डीलिवरी बॉय मोकलियाव तांखे पहोंचायदो के न तां खणी वेंदव हुवो ईंदव त हुनखे तां जेको पंजा रुपिया हिक चक्कर जा हूंदा अहिनि तां ॾिजोसि हुनखे हा हिनकरे हिनकरे पर भली ॿियो बि कुछ लिखाय छॾियो त तांखे मां ॿीं हज़ारे जो बिलि बि मोकलियावती अऊं डीलिवरी बॉय बि मोकलियावती अच्छा अच्छा अच्छा मुंगजी दालि घणी अच्छा किलो मुंगनि जी दालि ठीक ठीक खसिखसि घणी अधु किलो खसिखसि हात पो ठीक आ पो मुंहिंजो छोकिरो ॾई वेंदव ठीकु आहे जय झूलेलाल झूलेलाल